हेल' औ औ

बेथ' गाज्रि जाथावामोन दामि स'समामोन बेयो माबोरै बिदि जाखो खालामजागोन लाबोनायदो बेखौ नायफामनांगोन नायफामनानै होजागोन औ औ औ मोनगोन नायनायनि उनावहाय हरनो हागोन माबायदि पावार नांगौ दामाबो एसे बारा जागोन एसे दामखौ बारा होना होनांब्लासो मिलायगोन औ औ औ दा मोजां मोजां दंथारो लांफैनो हासिगोन औ औ औ गोदान लाबोनानै दङ नों लांनो हागोन सायख'नानै औ फ्रेमआबो मोजां कुवालिटिखौनो मोनगोन औ औ दा साबसिनखौ लांदो औ औ औ औ बांसिन हरनोसै साबसिन जागोन

औ जागोन जागोन औ जागोन औ लोगो मोनगोन जेब्लायखि फैया लोगो मोनगोन औ जागोन जागोन औ औ औ औ जागोन दे